हलो

जय झुलेलाल मूंखे हिक ए टी एम काड खपे हुन लाइ मूंखे छा छा करणो पवंदो हू ॿुधायो मूंखे ऐं डेबिट काड बि खपे मूंखे ए टी एम ए टी एम ऐं डेबिट काड अलॻि अलॻि हूंदो आहे उनजी मूंखे जानकारी ॾियो तव्हां अ उनसां कोई फ्रॉड थींदो या मुंहिंजा पैसा निकिरी वेंदा या वधीक पैसा लगंदा की न व्याज वधीक लगंदो इन सभु जी मूंखे जानकरी ॾियो तव्हां ए टी एम असां चालू कीअं करे सघदासीं उनजी जानकरी बि मूंखे खपे मूंखे न ईंदो आहे डिजिटल करणु ऐं सपोस मुंहिंजो ए टी एम गुम थी वञे थो त उन लाइ मूंखे छा करिणो हुंदो उनजी प्रोसेस छा छा आहे हूअ मूंखे जानकारी ॾियो ऐं डेबिट काड सां छा करे सघिबो आहे ऐं असांखे कोई ख़रीदारी करिणी हुजे त असां इन काड सां ख़रीदारी करे सघू था कोई शइ वठिणी हुजे ते हूअ वठी सघूं था ऐं उनजा पैसा घणा कटजंदा असांजा बैंक में व्याज वधीक लगंदो के न घटि लगंदो ऐं कीअं लगंदो उहो मूंखे ॿुधायो तव्हां विस्तार सां ऐं इनजी वेलिडिटी घणी आहे उहो बि मूंखे ॿुधायो तव्हां घणा सालनि ताई हलंदो आहे इहो काड ऐं कॾहि खतमु थींदो आहे उहो बि ॿुधायो ऐं उनखां पोइ इनयो नुकसानु त कोई बि कोन्हे न फ़ाइदो ई आहे की न नुकसानु आहे उह बि ॿुधाइजो मूंखे ठीकु आहे हलो मूंखे अप्लाय करणु हूंदो त मां तव्हांखे ॿुधाईंदसि